मैंने बागवानी को शौक के रूप में अपनाया है अगर मैं बात करूं तो मुझे बागवानी में काम करना पेड़ लगाना पौधे लगाना नए नए तरीकों के पेड़ लाना और उनको लगाना नए नए तरीके के फलों को लगाना मेरा एक शौक है मुझे अच्छा लगता है मुझे क्यों अच्छा लगता है क्योंकि मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है अगर हम बात करें किसी दूर पहाड़ियों पर हम जाएं और पेड़ पौधे लगे हुए हैं हरियाली है तो मुझे उससे काफ़ी लगाव है तो मुझे बागवानी इसलिए शौकिया मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेड़ लगाना पसंद है नए नए तरीके के पेड़ लाके लगाना या नए नए तरीके के फलों के पेड़ लाके लगाना पौधे लगाना और उनका देखभाल करना उनकी कटाई छंटाई वो करना खाद डालना पानी डालना मुझे ये सारी चीज़ें करने का बहुत शौक है क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नेचर के साथ काम कर रहा हूँ और उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करता हूँ